हा हा तव्हां केरु हा त तव्हांखे इते अचिणो आहे डांस सिखणु हा हा मां तव्हांखे ॿुधायां थी असां इते ॿ असां इते सभु प्रकार जा डांस सेखारींदा आहियूं असां इते सिंधी छेज ऐं ॾोंका बि सेखारींदा आहियूं ऐं गुजराती में गरबा डांडिया गरबा सभिनि प्रकारनि जा सेखारींदा आहियूं एक ताड़ी ॿिए ताड़ी सभु सभु ॾह तालियूं ऐं इहो पुआरा सभु सेखारींदा आहियूं असां अने तव्हां अहिड़ो हुजे त तव्हां हिकु दफ़ो इते क्लास में अची करे मुंहिंजी मुलाक़ात वठी वञो पोइ सभु ॾिसी वञो तव्हांखे पहुचे त तव्हां रखो ताक़ी ठीकु आहे अने मां तव्हांखे टाइम जो थोरो ॿुधाईंदमि टाइम जो तव्हांखे एग्जेट ॾिनो टाइम ऐं नी टाइम मंझंदि जो टाइम आहे टी खां पंज ऐं ॿियो टाइमिंग

हा हा हा त तव्हांखे मन असां सिंधी छेज अने इहो गरबा ऐं डांडिया सिखणो आहे की प्रोफैशनल डांस बि तव्हांखे सिखणो आहे जे किथे तव्हांखे काई शादीअ में विया हुजो त तव्हां उते डांस करे सघो अहिड़ा डांस बि तव्हांखे सिखणा आहिनि

हा त तव्हांखे अने टाइम में थोरो वधारो करिणो पवंदव इते ब ॿिया सभिनि ॿारनि लाइ त टी खां पंज आहे छो त हीअ ख़ाली अ छेज अन सिंधीअ वारा छेज अने इहो ॾोंका सिखणु ईंदा आहिनि अने गुजराती वारा ख़ाली डांडिया सिखणु ईंदा आहिनि पर तव्हांखे ॿियो अलॻि सां बि डांस करिणो आहे त तव्हांखे टाइम जो थोरो अलॻि रखणो पवंदव तव्हांखे जो डा हा तव्हांखे जो डांडिया न हीअ सभु सिखणा हुजनि वञी त तव्हां हुननि ॿारनि सां गॾु टी खां पंज अचिजो अने तव्हांखे ॿियो डांस अलॻि सां सिखणो हुजेव तव्हांखे पंजे खां सत पोइ वेहणो पवंदव अलॻि सां तव्हां वेही सघंदव फीस में आहे नी मां मुंहिजो मुंहिजो आहे न इलाही हले थो नी डांस जो त मां फीस थोरी वॾी रखी आहे ऐं तव्हांखे ईअं चिंता न कयो तव्हां डांस बि एतिरो सुठो असां ॾींदासीं ऐं ॿ ॼणा ईअं वाखाणि कंदव कीअं तव्हांजी फ्रैंड तव्हां चओ था त हिननि वखाणि कया त तव्हां असां वटि आयो न ऐं फीस जो थोरी वधारे आहे त मन फीस टीह हज़ार खनि आहे फीस हलंदो टीह में आने तव्हां अने तव्हां रहंदा किथे आहियो असांजो क्लास तव्हांखां तव्हांजे घर खां इलाही परे आहे झांझरिया रोड ते आहे त तव्हां टाइम टू टाइम ते पहुंची वञिजो छो त असां इतां टाइम ते न पहुचदा त टी लॻे त चालू करे छॾींदासी छो त सभु ॿार पोइ राह न ॾिसी सघनि अने तव्हां हिकु दफ़ो ऐं न असां इते असां इते अचो अने तव्हां ॾिसी वञो कहिड़ी रीति असां कहिड़ो क्लास आहे ऐं तव्हां सभु ॿा ॿारनि सां मिली वञो ऐं मिली जुली वञो त तव्हांखे बि सुठो लॻे अने त तव्हांखे फीस ऐं न अॻियां एडवांस ॾियणी पवंदव थोरी त तव्हां उहो बि खणी अचिजो ऐं फोम भराए वञिजो हा अने तव्हांजो फोम हाणे भराईंदव की तव्हां ऑनलाइन भराईंदव के तव्हां इते अची करे भरींदव हा त जीअं मर्ज़ी तव्हांजी ठीकु आहे अचो मुलाक़ात कयो जो हिकु दफ़ो हा नी जय झूलेलाल